दालि पकवान पुला साई भाॼी पुला पटाटा दालि चांवरु सेयल भिंडी पटाटा कच्चे बसर में गोभी ढोढो साए मशाले में भेदा सेयल तीवड़ सावा धाणा सावा मिर्चु दालि पूड़ी पूड़ी पटाटा वाङणनि वाङण जो पुलाह बसरु पटाटा